हाँ बोलिए कौन सा फूल लेना है आपको मेरे पास बहुत सारा फूल है आपको लेना कौन सा गुलाब है कितना पीस आपको वो के कितना पीस लीजिएगा आप तो पचास पीस लेना है चलिए हो जाएगा फूल और सर आप बोलिए और मेरे पास बहुत सारा प्रकार का फूल है और कोई सा फूल लीजिएगा गुलाब पचास पीस लीजिए और बताइए और कितना फूल लेना है कोई दूसरा फूल बोलिए कौन गेंदा फूल और चाहिए गेंदा फूल कितना चाहिए आपको हाँ तो गेंदा का गेंदा गुलाब का भी फूल चाहिए आपको गेंदा का भी पचास फूल चाहिए

चलिए किस काम के लिए ले रहे हैं फूल फूल का उपयोग क्या कीजिएगा आप गेंदे का कहाँ पर उपयोग में लेना है बर्डे पार्टी या किसी के फंक्सन में शादी ब्याह किसी में के लिए ले रहे हैं फूल आप घर सजावट किसके लिए ये उपयोग क्या है पैसठ हजार अच्छा कैसी चीज शादी ब्याह अच्छा शादी है तो उसके लिए तो उतना फूल से नहीं होगा और ज्यादा फूल लीजिएगा तब ना पचास फूल में क्या हो जाएगा उसके बाद ओर ज्यादा लेना पड़ेगा मैम उतना हमसे वो बहुत कम पड़ रहा है ना और ज्यादा मात्रा में फूल लीजिए आप हाँ हो जाएगा ठीक है तो या तो खुद आइए आप या या और किसी को भेज दीजिए दुकान पर ले लीजिए ठीक और कोई फूल चाहिए आपको बस गुलाब और गेंदा अच्छी बात है

आके ले लीजिए ठीक है ठीक है ओके